ایک مرتبہ میں دہلی سے مظفر پور کا سفر کر رہا تھا ٹرین سے میرے سیٹ کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ عورت شکل و صورت سے نہایت ہی بدحال لگ رہی تھی اور پریشان بھی اس کی گود میں جو بچہ تھا وہ بار بار بھوک سے رو رہا تھا اور مجھے بھی عورت کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے کھانا پینا نہیں کھائی ہے وہ عورت وہ عورت بار بار میری طرف ایک التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس کی مدد کر دینی چاہیے میرے پاس کچھ روٹیاں تھیں تو میں نے اس کو کھانے کے لیے دیا وہ منع کر دی میں نے بار بار اس سے کہا اور اصرار کیا تو اس نے لے لیا اور کھانا کھایا اس سے پتہ چلا کہ وہ عورت بہت ہی خوددار تھی کھانا کھانے کے بعد اس کے چہرے پر ایک طرح سے چمک آ گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تو اس واقعہ سے پتا چلتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی اور دکھ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اور اپنی خودداری کو برقرار رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ان کی دکھ سکھ میں کام آئے اس سے مجھے یہی سبق ملا